तुमची हांव एक उलयतां तुमी जेवणाक जेवण आसतां तुमच्या हॉटेलान कसलें जेवण आसता वेज नॉनवेज नुस्त्याचें आसता

आ आनी कसलें आसा आ आनी लोकल आसा आ ना

आनी वेज वेज किदें आसा शिवराक किदें आसा आ बरें बरें आ आ आनी कुल्ल्यो बी आसतल्यो कुल्ल्यो बी आसतल्यो दोन प्लेटी जाय जेवण कुल्ल्यो बी आसतल्यो नुस्त्याचें आ बरें बरें आ बरें इसवणाचे इसवणाचे दोन जेवण आ आनीक कुल्ल्यो आसतल्यो कुल्ल्यो आसतल्यो आ बरें बरें आ बरें आ बरें आ बरें पार्सल कराय तुमकां हांव एड्रेस दितां पार्सल करून धाडात आ ओर्डर हांव दित तुमकां

गुण्यार धाडपाचे गुळ गुण्यार धाडपाचे

आ बरें बरें गुगल पेयाचेर पे करता तुमचो ह्याच नंबराचेर करता आ बरें